भारतांतले कांय खाशेले लॅंडमार्क्स जावन आसात जयपूर मागीर जयपूर केरळान उटी कर्नाटकान हम्पी महाराष्ट्रांत रेड्डी गणपतीपुळे गोंयांत ओल्ड गोवा चर्च अशें जायते कितें आसा जागे